ہیلو جی وہ آپ مسٹھان کیفے سے بول رہے ہیں جی جی سر وہ میرے گھر برتھ ڈے پارٹی ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہے گلاب جامن اور لڈو چیس وہ نہیں وہ بیسن والا چاہیے تھا جی جی جی کتنے روپیے کے جی ہے جی جی ہوں جی جی جی جی سر مجھے پانچ کے جی وہ چاہیے گلاب جامن اور پانچ کے جی لڈو چاہیے جی پانچ کے جی چاہیے جی جی جی فریش رہے گا سر سر پارٹی تو جی جی جی سر پارٹی تو شام مطلب رات میں ہے رات آٹھ بجے سر مجھے تو سات بجے تک ڈلیور آپ کر دیجیے جی جی جی نہیں نہیں سر وہ مطلب کھود آ کے نہیں لیں گے آپ وہ کروا دیجیے ہوم ڈلیوری وہ کتنے لگے گا لوکیشن بلرام پور وہ احمد میڈیکل کے پاس جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ٹوٹل کتنا ہوا جی جی سر اور اس پہ نہیں کیش کریں گے وہ فریش رہے گا نا سر اوکے اوکے تھینک یو سر تھینک یو